शास्त्रीय नृत्य म्हटलें की तातूंत आंगाच्योंत हालचाली न्हय हावभावूच न्हय तर ताच्या फाटल्या जो रिसर्च आसता ताच्या फाटीं जें संशोधन आसता ताका खूब म्हत्व आसा कारण प्रत्येक जी हालचाल आसा भरतनाट्यमाचेंच जर देख दिवन सांगलें जाल्यार प्रत्येक हालचाली फाटल्यान एक हेत आसता तो बेश्टोच तो मुवमेंट आमी थंय करिना प्रत्येक मुवमेंटाच्या फाटल्यान एक इंटेंन्शन आसता ते इंटेंन्शन तकलेन दवरून ती मुवमेंट एग्जिक्यूट करतात त्या मुवमेंटाच्या फाटल्यान टॅक्स्टूय आसता तो त्या टॅक्स्टाचेर ते रिसर्च जावन संशोधन जावन पुराय जें भरतनाट्यमाचें सादरीकरण आसता तें जाता आतां शास्त्रीय नृत्या खातीर जे दोन सगळ्यांत व्हडले जे टॅक्स्ट किंवां आमी तांकां बायबल म्हणुया बायबल फॉर डांस तर नाट्यशास्त्रां आनी अभिनय दर्पणा हे दोन जे टॅक्स्ट आसा हीं जीं दोन महाकाव्याच म्हणुया आमी तांकां हीं जीं दोन पुस्तकां आसात तीं नाचा खातीर नाचाच्या रेफरंसा खातीर शास्त्रीय नृत्यां खातीर खूब वापरतात ताचेर खूब संशोधन जालां संशोधन चालू आसा मागीर कर्णास म्हणूं जी स्टायल आसा शैली आसा कर्णास म्हटल्यार जीं देवळां आसा आदलीं देवळां आसा ताजेर त्या तांच्या वणटींचेर जीं कोरांतल्लीं कांय स्कल्पचर्स आसा त्या स्कल्पचरांतल्यान प्रेरीत जावन जे मुवमेंट आसा ताका कर्णाज म्हणटा ह्या कर्णाचेरूय संशोधन जावन ताचेर पुस्तकां येवन हें जें सगळें जेन्ना आपल्या मदीं एक डांसर जो हाडटा जाल्यार तो ग्रेट डांसर अशें आमी म्हणूं येता गूड डांसर आनी ग्रेट डांसर हाच्या मदलो फरक म्हणजे गूड डांसर हो फक्त आपली बॉडी मूव करता आपलें शरीर हालयता पूण जर ग्रेट डांसर म्हण म्हणीत जर ग्रेट डांसर कोणाक म्हणपाचें जाल्यार जो आपली बॉडी हालयता आनी दुसऱ्याचें जें मन आसा तेंयी तो मोव करपाक शकता जाल्यार तो ग्रेट डांसर